दिक्खो जिल्लै जिल्लै मैरिज होंदी अरेंज्ड मैरिज मतलब कि घरा ओह् होंदी ते कुड़ी मुड़ा आपस च मिलदे ठीक ऐ फिर मुड़ा कुड़ी दे करैक्टर दे बारे च पुच्छदा फिर मतलब कि कुड़ी दा जिन्ना नेचरवाइज मतलब कि मुड़ा सारी इन्फर्मेशन कुड़ी दे बारे च कड्डी लैंदा बल्लें बल्लें मतलब सब किश कुड़ी दे बारे च पुच्छदा फिर उसदे बाद मुड़ा बी सेम उ'आं प्रोसैस करदा कुड़ी बी इन्ना सेम प्रोसैस करदी मुड़े दे बारे च पुच्छदी ठीक ऐ कि नेचरवाइज कनेहा ऐ नशे आह्ला नेई होऐ हर इक मतलब ओह्दी स्टाटिंग ए टू जैड्ड पूरी इंफर्मेशन कड्डदी फ्ही जिल्लै कुड़ी मुड़े आपस बिच्च मिली जंदे फिर उं'दी एंगेजमैंट दी दी प्लैंनिग बनदी फिर ओह् एंगेजमैंट दी त्यारी करदे एंगेजमैंट दी त्यारी करने दे बाद बड़े सारे इन्ना होंदा कि बहुत सारे दादे मतलब हर इक रिलेटिब आये दे होंदे जि'नें जि'नें जि'नें जि'नें सद्दे दा होंदा एंगेज सारे रिलेटिवस सद्दने एंगेजमैंट पर एंगेजमैंट दे बा बाद बाद फिर ओह् आपस च कुड़ी मुड़ा फिर मिलदे फोन च गल्लां करदे ठीक ऐ इ'यां इ'यां आपस च बनी जंदा उं'दा इक बांड फिर ओह्दे बाद फैमली कन्नै गल्ल करदे कपड़े कुपड़े दाज बरी बूरी जो बी जि'न्ना ब्याह् च होंदा सारा इक दूए कन्नै पुच्छदे केह् लैना वो लैना सब कुछ पुच्छदे फिर उ'दे बाद जेल्लै सब कुछ होई जंदा कपड़े लैने कुड़ी आह्लें बी कपड़े खरीददे मुड़े आह्ले बी कपड़े खरीददे दोनों साइडा दा सुन्ना पौंदा मुड़े आह्ली साइडा दा बी पौंदा कुड़ी आह्ली साइडा दा बी पौंदा कुड़ी आह्ली साइडा दा बी सुन्ना पौंदा मुड़े आह्ली साइड दा बी सुन्ना पौंदा फिर उ'दे बाद कुड़ी मुड़ा दौनें गी पुच्छदे कि कि'यां आपस च फिर कुड़ी दी अगर ननद हो कुड़ी दी अगर कोई ननान होवै सारे गल्ल करदे बैठियै बातचीत करदे फिर इन्ना ना आपस च दो फैमली दी एज बिच्च दो फैमली दा इ'न्ना बांड बनदा ठीक ऐ कुड़ी मुड़ा आपस च गल्ल करदे कुड़ी दे मां प्योऽ गल्ल करदे इ'न्ना इ'न्ना करदे फिर ना मैरिज दी सलाह् होंदी कि इ'यां लैंह्गा पाना में इ'यै आह्ली शेरवानी पानी मतलब कि बहोत सारी ऐसी ऐसी गल्लां कि जेह्ड़े आपस च कुड़ी मुड़ा शेयर करदे फिर आपस च मां प्योऽ बी गल्लां करन लगी पौंदे फिर उ'दे बाद किश ऐसियां चीजां जि'यां कि जेह्ड़ियां आपस बिच्च शेयर करदे ठीक ऐ फिर उ'दे बाद जिल्लै एह् सब गल्लां शेयर होई जंदियां उस तूं बाद फिर ब्याह् दी त्यारी होंदी जिल्लै ब्याह् दी त्यारी होंदी पैह्ले पंडित कोला डेट कड़वांदे कि इ'न्ना इ'न्ना सब कुछ पंडित कोला कड़वांदे पंडित कोला कड़वांदे फिर उ'दे बाद सब ब्याह् दियां ब्याह् दियां त्यारियां स्टार्ट होन लेई पौंदियां ब्याह् दियां त्यारियां स्टार्ट होन लेई पौंदियां बिच्च ब्याह् होंदा ते मुड़ा पैह्लें स्टेज पर बैठे दा होंदा फिर कुड़ी औंदी फिर मुड़ा कुड़ी गी लैन औंदा स्टेज च फिर मां प्योऽ सारे मिलनी बगैरा करदे मां प्योऽ मिलनी करदे मामे मासी सब मिलनी मुलनियां करदे फिर उ'दे बाद एह् सब कुछ कम्पलीट होने दे बाद सब कुछ कम्पलिट होने दे बाद मुड़ा मुड़ा कुड़ी नाल सारे रिलेटिब्स रोटी खाई लैंदे रिश्तेदार जिसलै जाने आह्ले होंदे फिर कुड़ी मुड़ा लास्ट च केह् करदे खाने बैठियै कट्ठे खाना खांदे कुड़ी दा भ्राऽ मतलब जो बी उं'दे कन्नै दो तिन्न जने होंदे ओह् सारे बैठियै केह् करदे खाना खांदे न फिर उसतों बाद केह् होंदा सारे बैठियै खाना खांदे फिर उसतों बाद केह् होंदा कि जिल्लै फिर मुड़ा कुड़ी दे घर जंदा लगन वेदी करन लगन वेद च बी सेम प्रोसैस होंदा कि कुड़ी मुड़े गी कट्ठे बठ्हांदे लगन बेदां करदे इ'न्ने च छे बजी जंदे फ्ही मुड़ा कुड़ी गी अपने घर लेई जंदा फिरी कुड़ी बड़ा जैदा रोंदी एह् वोह् समझो सब किश होंदा घर बिच्च ते नैकस्ट डे जिसलै मुड़े दे घर पुज्जी जंदी फिर ओह् डिनर करदे डिनर मुड़ा जेल्लै डिनर करदा ओह् करदे डिनर च सेम प्रौसैस होंदा जि'न्ना बी समान ऐ सब खर्चा खुर्चा सारा मुड़े आह्ली साइडा होंदा सब कुछ मुड़े आह्ली साइडा होंदा फिर उसतों बाद कुड़ी कुड़ी कुड़ी दा लैंह्गा लूंह्गा जि'न्ना बी सुन्ना सब मुड़े आह्ले करदे फिर डिनर होंदा डिनर च कुछ रिलेटिबस मतलब डिनर च कुछ अपने खास खास सद्दे दे होंदे जि'यां अपनी फैम घरै दी फैमली सद्दी दी होंदी मतलब कुछ खास खास सद्दे दे होंदे डिनर च ठीक ऐ डिनर कंपलीट होने दे बाद नैकस्ट डे फिर कुड़ी नैकस्ट डे फिर मुड़ा कुड़ी दे घर जंदा उत्थै इ'न्ना इ'न्ना आपस च इ'न्ना अच्छा म्हौल रौंह्दा फैमली मैंबर बी अच्छे होंदे सब खुश खुश होंदा मतलब फैमली इ'न्नी अच्छी होंदी कि कोई स्हाब निं क्यूंकि फैमली जैदा मतलब कि जिल्लै बंदा मैरिजड करने दा टाइम होंदा उस एज च में जैदातर दिक्खेआ कुड़ी दा नेचर कदेहा ऐ कि जेह्ड़ी कुड़ी साढ़े घर गी संभाली पाग जां नेई संभाली पाग ते फिर होर जि'न्ना बी कुछ ऐ ना ओह् ते सब्ब एह् होंदा फिर इस तूं बाद अगर कुड़ी अच्छी होग कुड़ी अगर अच्छी होग नेचरवाइज अच्छी होग ते मुड़े दे जेह्ड़े मां प्योऽ ऐ उं'दे कन्नै बोंडिंग बनदी सबकुछ मतलब उं'दे कन्नै अच्छा तरीके उं'दे कन्नै अच्छे बिहेबीयर कन्नै रैह्ना बौह्ना सब कुछ अच्छे तरीके कन्नै अगर अगर इ'यै कुछ नेईं होग फिर इ'यै कुछ नेईं होग मत दिक्ख अगर कुड़ी अच्छी ऐ ना मतलब जैदातर होंदा कि कुड़ी अच्छी होनी चाहिदी